हमारे क्षेत्र में बहुत से प्राइवेट अस्पताल है इस में बहुत सारे पैसे लगते हैं किसी को सौ रुपये का फ़ीस देना पड़ता है एंट्री के लिए किसी को पाँच सौ रुपये का फ़ीस देना पड़ता है और किसी को एक हज़ार दो हज़ार दस हज़ार जैसे अच्छे डॉक्टर के पास जाएँगे उतना ही ज़्यादा रुपये पर करना पड़ता है बस एंट्री का फ़ी लगता है और वैसे इलाज का भी फ़ी लगता है अगर अच्छे डॉक्टर के पास जाएँगे तो ज़्यादा इलाज ज़्यादा पैसा लगेगा लेकिन कम दवा में काम हो जाएगा अगर उन से नीचे वाले डॉक्टर के पास जाएँगे तो कम पैसा लगेगा एंट्री का लेकिन ज़्यादा दवा मिलेगी अगर ज़्यादा दवा मिलेगी तो प्राइस उतना ही लगेगी लेकिन उस में बड़े डॉक्टर के पास जाएँगे तो ज़्यादा ही पैसा लगेगा इंट्री का लग जाएगा और छोटे डॉक्टर के पास जाएँगे तो कम इंट्री का पैसा लगेगा और कम टैबलेट भी मिलेगी दवा मिलेगी और इस में अगर छोटे डॉक्टर के पास जाएँगे तो कमी इलाज हो पाएगा अच्छा से अगर बड़े डॉक्टर के पास जाएँगे प्राइवेट डॉक्टर के पास तो अच्छा से इलाज हो जाएगा इसी लिए छोटा बड़ा और कठिनाई इस में कुछ कठिनाई नहीं है जैसा आपका पैसा हो वैसा काम कीजिए अगर आप लोग ग़रीब है तो आपके लिए बहुत कठिनाई का सामना करना ही पड़ेगा इसी लिए अच्छा काम करना चाहिए तो कठिनाई ना हो और इन लोग के पास नहीं जा पाया तो सरकारी है हमारे यहाँ उन से इलाज करवा लीजिए और बीमारी ठीक करवा लीजिए यही होगा